تعلیمی نظام اور میڈیا میں اردو کا بہت بڑا رول اور اہم کردار مانا جاتا ہے اردو ایک زبان ایسی ہے جس کو بولنے والے میں مٹھاس اور سننے والے میں محبت ہوتی ہے آپ اگر شعر و شاعری یا فر تعلیمی نظام میں اگر اردو نہ ہو تو آپ کا تعلیمی نظام بگڑ سکتا ہے ابھی میکسیمم تمام دنیا میں یا تمام ملکوں میں باہر دیشوں میں ودیشوں میں ایک اردو جو ہے ایک لینگویج کی طریقے سے یوز ہوتا ہے اور اردو میرے حساب سے دنیا میں تیسرے نمبر پر بولے جانے والی زبان ہے اور اردو میں بہت سارے چیزیں اور میڈیا میں تو اہم رول ادا کرتا ہے اردو زبان میں چیزیں بولنے میں سمجھنے میں اور اس کو سمجھانے میں بہت زیادہ مددگار ہوتی ہے شاعر حضرات بھی اردوؤں کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اور جتنے ادیب بڑے بڑے ادیب گزرے ہیں انہوں نے بھی اردو کا سہارا لیا ہے اردو ایک اپنا مقام اور اپنا ایک بہت بڑا مقام رکھتا ہے اردو کے ذریعے بہت لوگوں نے بڑی بڑی اونچائیاں اور بڑی بڑی شہرت حاصل کی ہے اردو میڈیا اگر اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرے اور اردو کو فراہم کرے تو اس کا ایک نظام بہترین ہو سکتا ہے اور تعلیم میں بھی تمام اسکولوں میں اور تمام مدرسوں میں مجھے لگتا ہے کہ مدرسے کے بچوں میں جن کی اردو اچھی ہوتی ہے ان کی زبان بہت اچھی ہوتی ہے بولنا چالنا ملنا جلنا ان کا اخلاق اردو سے ہی مناسبت پیدا ہوتی ہے